सारे कशा पैह्लें तां मैं अपना नांऽ दस्सना चांह्दा मेरा नांंऽ रमणीक कुमार ऐ ते आऊं रेयासी डिस्ट्रिक्ट दा रोह्ने आह्ला आं ते अगर मैं रेयासी डिस्ट्रिक्ट दी हिस्टरी दे बारे बिच्च गल्ल करां तां रेयासी इक बड़ी मश्हूर जगह् रेयासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च चिनाब रिवर बी औंदा शिव खोड़ी औंदी वैश्णों देवी भवन औंदा होर उत्थैं बड़े सारे जेह्के धार्मिक स्थान स्थित न ते ओह्दे बारे च एह् गल्ल करना चांह्दा मैं के जियां साढ़ा चेनाब गै तां अस उत्थै जन्ने आं चेनाब गी दिक्खने आं बड़े दूरै दूरै दा होर बी लोक भारत दे बड़े बड़े कोने बिच्चा लोक आंदे इत्थें जेह्ड़ा चेनाब दिक्खने गी ते मतलब चेनाब इक ऐसा मश्हूर जेह्का दरेया ऐ एह् मतलब इक हिन्दुस्तान इक मश्हूर दरेया ऐ चेनाब चेनाब दी गल्ल दस्सां तां इत्थें मतलब इक अच्छा गै अच्छा समुन्दर ऐ अच्छा दरेया ऐ इक चेनाब फ्ही शिव खोड़ी शिव खोड़ी जेह्ड़ी ऐ तां एह् बी इक रेयासी डिस्ट्रिक्ट दे अंदर पौंदी होर इत्थें बी बड़े बड़े दूरै दा जात्रु आंदे दर्शन करने गी जेह्ड़े बी जात्रु माता वैश्णों देवी भवन गी दर्शन करने गी आंदे ओह् कटरै होटलें च रुकदे फ्ही ओह् उत्थां दा मते हारे जात्रु जेह्ड़े न तां ओह् मतलब उत्थैं जांदे दर्शन करने शिव खोड़ी शिव खोड़ी जेह्ड़े ऐ तां उत्थैं शिव दे दर्शन बी करदे न ते अगर एह्दी गल्ल मैं करां रेयासी डिस्ट्रिक्ट दे अंदर बाबा जित्तो मतलब घाह्र जेह्ड़ा मतलब बाबा जित्तो घाह्र उत्थैं बी लोक जन्दे न बाबा जित्तो दे दर्शन करदे बुआ कौड़ी जेह्ड़ी ही बाबा जित्तो दी कुड़ी ही ते मतलब ओह् उत्थैं मतलब उंदी इक बड़ी मती परानी इक क्हावत ऐ बड़ी मती इक क्हानी ऐ ते इसदे बारे च इ'यै गल्ल ऐ के इक मतलब बड़ी मश्हूर जगह् साढ़ी रेयासी रेयासी जेह्ड़ा इक मश्हूर ऐ मतलब धार्मिक गल्लां कितियां जान जां किश होर बी मतलब जियां रेयासी डिस्ट्रिक्ट दे गै अंदर कटरा आंदा कटरै गै दिक्खो मतलब रेलवे स्टेशन ऐ हेलिपैड बगैरा बने दे मतलब हर इक सुविधा मिली दी असेंगी रेयासी दे अंदर ते साढ़ी रेआसी जेह्ड़ी डिस्ट्रिक्ट ऐ ओह् बड़ी मती डेवलपमेंट होआ दी ऐ दिन बाय दिन